औ नों हाइनारि बिमा ना बे माबायदि चिराङाव मा स्कुला साबसिन आंबो एबारनिफ्राय गथ'खौ गथ'खौ सोनो थाखाय स्कुल मोजांखौनो नागिरब्लाबो मोनाखैमोन आरो बेनि थाखायनो नोंथांनाव सोंहरदोंमोन ओमफाय नोंथाङा दा गथ'खौ अफाय सोयो ओमफ्राय क्लासफ्रा माबायदि जायो ओमफाय टिचार्सफ्राबो मोजां ना सामफ्रामबो जायोना क्लासफ्राबो मोजांनो औ आं सोनो सान्दों आमफायो मानि आं स्कुल मोजां नागिरब्लाबो मोनाखैमोन आरो बेनि थाखायनो नोंथांनाव सोंहरनाय जादों औ आंबो एबार बोसोरनिफ्राय गथ'खौ बाहायनो सोहैनो सान्दों आरो ओंखायनो नोंथांनाव सोहरगोरनाय जादों औ आं देग्लाय बोसोरनिफ्राय सोहैसै आरो गथ'खौ ओंखायनो नोंनाव नोंसिना एसे खाथि जायो नालाय ओंखायनो एसे सोंहरनाय जादोंमोन आरो दे होनब्लालाय बिदिब्ला आं देग्लाय बोसोरनिफ्राय गथ'खौ बेहायनो सोहैसै आरो बाहायनो मोजांसिन बालाय दे होमब्ला दोनथ'लायसै दे